हेलो मिथिला टैक्सी हम दस्तगीर आलम बाजि रहल छी अहाँके मिथिला टैक्सीके वेबसाइटपर गाड़ी बुक कयलहुँ दरभङ्गासँ अली नगर मनहरके ओहि ओहि मिथिला टैक्सीके वेबसाइट सर्विस सँ नहि सन्तुष्ट भेलहुँ मिथिला टैक्सी जे नीक सर्विस यऽ लेकिन मुदा हमर जे हम जे बुक कयलहुँ गाड़ी ओ गाड़ी अहाँ नहि पठेलहुँ हम अहाँसँ आग्रह करब कि ओही गाड़ीके आइ साँझ सात बजे पठा दिऔ हमर एड्रेसपर